खेती खेतीमे पहिने नहि जाइ रहै जनाना जनाना जेबे नहि करै रहै घरे भरि रहै रहै घरके भानस भातसब अपन करै झाड़ू पोछा लगबै आब तऽ खेतिओ करैलए आब जनानो जाइ छै बाहर किएक जे सबचीजके कमी पड़ि गेलै एगो मरदके कमेलासँ पुरती नहि होइ छै ओहि दुआरे दुन्नू मिलकऽ कएलक जे सही रहल अपन जने नहि मिलै छै ओसब बाहर भागलै बाहरमे जाकऽ सरो शुद्दर जे छै से बढ़िआँसँ कमाइ छै ओहिके लेल आब ओहिके देखैक देखते हुएमे बाभनो कि करतै जे अपन जाइ छै खेत पथार नहि मकइ मकइ रोपि देलकै आओर मकइके पानी पटवन आलू रोपने छै आलू खुनतै ओहिके बाद कि कहै छै जे कोल्ड स्टोरेज आलू भेजतै जे आलूके सबजी तऽ बारहो मास चलै छै आओर सबजी हरा रहल नहि नहि रहि पेलक आओर आलू तऽ हर चौ बारहो मास चलैत रहल जब उपजल तब भी चलल ओकरा रखि दिऔ या घरेमे बनाकऽ राखिऔ ओकरा बिछैत चुनैत जइऔ तब अच्छासँ रहत तऽ आलूके सबजी तऽ हर चीजमे काम दै छै हर बखत काम दै छै जेनाकऽ बनाकऽ खाउ भुजिआ खाउ सबजी खाउ चोखा खाउ दालि खाउ सबचीज आलूके ठीक रहै छै ओहि दुआरे तऽ नहि करतै तऽ हेतै कहाँ से एखने जन मिल नहि रहल छै अपनो नहि खेत जेतै औरत तऽ कहाँ से हेतै ओहि दुआरे आब पहिला जिन्दगी रहै एगो मरदके कमाइपर रहै रहै मरद खाली कमाइ आब ई फिफ्टी दुनिआँ भऽ गेलै ओहि दुआरे जे आब तऽ दुन्नू नहि कमेतै मरद औरत दुन्नू नहि कमेतै तऽ कोना हेतै सबचीज भऽ गेलै स्टैण्डर्ड चलै छै सबचीज ओहिके दुआरे दुन्नू मिलिके जे कमेलक तऽ एशके जिन्दगी बितल आनन्दके जिन्दगी बितल तऽ सबचीजके महगाइ भी पड़ि गेलै पहिले रहै सस्ता आब भऽ गेलै महग तऽ महगोमे जकरा पाइ रहतै सएह तऽ खरिदके खेतै ओहि दुआरे हर गोटा मेहनति करबै मेहनतिके फल होइ छै मीठा तऽ मीठा होइ छै तऽ ओकरा मि करबै मेहनति तब ने मीठा फल लेबै एखन आलू खुनैलए जाइ छै दुइ सओके रुपैआ लै छै पाँच किलोके आलू लेलक ओहि दुआरे लोक अपने मेहनति करतै ओ तऽ भऽ जेतै अपने दइ सओ रुपैआ पाँच किलो आलू तऽ र बचतै तऽ ओहि दुआरे एहि महिना आलू मकइ कएलक ओहि महिना धान लोक बाउग कएलक रोपलक बिराड़ गिरेलक रोपलक काटलक झाड़लक तब तऽ पहिले तऽ रहै जे अपने सुखबू आओर कुटू आब तऽ इएह ततेक ने भऽ गेलै मिल जे आब तऽ मिलमे सुखाबऽ कुटा लिअऽ तब चावल भऽ जाएत तैआर तब एशके जिन्दगी अपन बितत ओहि दुआरे अपन मेहनति करबै तऽ मेहनतिके फल हैत मीठा ओहि दुआरे हमसभ अपने खेती करै छी मकैओके करै छिए आलुओके करै छिए आओर नहि जन मिलै छै मजदूर नहि मिलै छै तब अपने मेहनति करऽ पड़ै छै मेहनति कएलहुँ तऽ अपन रहल ठीक आओर पहिले तऽ नहि होइ रहै जे अपना खाली मरदेपर रहै लोक अपन जतबिए काम मरद सकतै ओतबे ने करतै आब तऽ ई भेलै जे अपन जनाना आओर मरद दुन्नू कमेलक तऽ एशके जिन्दगी बितै छै सबचीज स्टैण्डर्ड भऽ गेलै ओहि तरह अपन बितै छै नहि जन मजदूर मिलतै तऽ कि कएल जेतै अपनो नहि करतै तऽ कि करतै